औ हेलौ लोगो दङ बिदिनो मोजाङैनो नोंहालाय हो अ बोथोराथ' नै बोथोराथ' नै फैबायानो बुन्दु गाइनायाथ' गाइयो देग्लाय गाइयो माइ गाइनायाथ' आंना हायाबो बारा बुरजा गैया नालाय बिदिनो जोसा गायनोसै माइब्रा गायनोसै

हालेवनायाथ' मोसौ गैया हिसाबै ट्रेकटारसो सानांसिगोनदां बेबादिसो जानानै दं गैला थांनाय बोसोराव गोमाबाय बे मेसें बोथोराव गोमानाया बिदिनोसै खावनानै लांखोना माखो गलिनिफ्रायनो गोमादों मोसौ हालिसे दा सुखानफोर नायनोसै आदिफोर मोनबा गायलाबायनोसै नोंहालाय अ औ औ देग्लाय थांनाय बोसोरावथ' माइया मोजांं जादोंमोन देग्लाय जागोन्ना जाया नायनोसै गाइनायसै अ गैया नै जोंनिथिं जोंनिथिं हाजिराफ्रा आरायस' गाहाम लायोदां नै नैजौ बाजि बिदि औ मा नांगौमोन ए गामियावथ' गासिबो माइ गाइजोबो बे गावबा गावनिखौ फोजोबाबा थांगोनफा बिसोर मालाय औ औ औ दे होम्बा दे